ना हमनायाव एरैनो जों गामि ओनसोलाव बोरसिजों बा बोन्नाय जायो आरो बिदिनो बाथाबो होनाय जायो आरो मुसारिजोंबो बोनाय जायो ओमफ्राय खेवालिजोंबो ना हमो सारनानै आरो बिदिनो

आलि दुब्लिफोराव आलियाव जाम्फैआव सेनफोरजोंबो हमनाय जायो साथेनानै बेबायदि ओमफ्राय उनाव बेफोरबायदि दस्रा काउन्ट्रिफोराव दस्रा देसफोराव बिदिनो गिदिर गिदिर दिङा जाहाज नाव बेफोरजों हमो बेबायदिनो